आमच्या देशाची लोकसंख्या चड आसा आनी दर एका घरांत मोटारी मोटरसायकली अशीं वाहनां आसात प्रत्येक जाण वाहन घेवन भोंवता आनी जण एकल्याक वेळार कामाक घरा पावपाचें आसता पूण वाहतूक खूब जाल्ल्यान वेळ लागता शहरांत तर ती एक समस्या आसा खंयूय वचचें आसल्यार बेगीन भायर सरचें पडटा दोन तीन तास वाहतुकीक लागून पिड्डयार जातात आनी वाहतुकीक लागून प्रदुशण जाता ताका लागून दुयेंसां जावपाक शकतात वाहतूक वेवस्था सुदारतली जाल्यार चड मेट्रो सुरू करच्यो पडटल्यो तशें केल्यार रस्त्याचें वाहतूक कमीं जातले प्रदुशण बी जावपाना